म्हजे बायकीची काळजी जतनाय हांव बरे तरेन घेतां जशे की ता तातून ऑयल आसा काय ना ग्लीस लावप आनी टायरांच्यो वारें चॅक करप मागीर ऑयल चॅक करप तीन तीन म्हयन्यांनी तातून ऑयल घालप तिका हांव सदांच धुता जर समज खंय पयस वचपाचें आसा जाल्यार वारें चॅक करता पेट्रोल तेतून घालता अशे तरेन हांव म्हजे बायकेची काळजी घेता तशेंच तेजी पेपर्स तेजी एल आय सी केल्या आनी तेंचे गाडयेचें पेपर्स हे त्याच गाडयेन आसता किद्याक की केन्ना आर टी ओ स्टॉप करून ते पळयत सांगूंक जायना म्हणून तेय पेपर गाडयेन आसता आनी खंय पयस वचचें जाल्यार सगले तिजे डॉक्युमेंट्स हांव बरोबर घेवन भोंवता जर समज खंयी स्क्रॅच पडलो जाल्यार थंयसर मातसो पेंट लावप ग्लास लूज जालो जाल्यार तो टायट करून घेवप अशे तरेन हांव म्हजे गाडयेची काळजी घेतां